अॼु कल्ह सिलाई और बुनाई में त इलाही फ़र्क़ु अची वियो आहे पहिले सिंपल वॻा हलंदा हुया हाणे त हिक खां हिकु स्टाइलिश साड़ी थी अचे स स ठहियल जुड़ियल साड़ियूं थी अचनि हेॾा नवां नवां वॻा डिजाइन जा लॉंग कुर्तियूं इहे सिखण जो मनु कंदो आहे बुनाई लाइ त ॾिस स्वेटर हिक खां हिकु बढ़िया एॾो मनु कंदो आहे की सिखी वठे माण्हू थोरो स सिखण जो एॾो मनु कंदो आहे की काथे सिखी अचां पोइ मां ॾिसी ईंदी आहियां न काथे मां ओतिरो घर में ट्राय करण जी कंदी आहियां की इहो इहो ट्राय कयां इहो लॉंग इहा लॉंग कुर्ती हीअ लॉंग गाउन इहो वन पीस हीअ मां ठाहे ॾिसां पोइ मां थोरी कोशिशि कंदी आहियां चाहे हो पुराणे कपिड़े में थोरो सिखी करे पोइ नएं ते ठाहींदी ज़रूरु आहियां कोशिशि कंदी आहियां सिलाई ऐं बुनाई में एॾो मूंखे मज़ो ईंदो आहे बसि ब बुनाई सिलाई कंदी रहां कंहिं महिल पंहिंजा वॻा कंहिं महिल वॻा अलॻि करे वेंदी आहियां डिजाइन सां सुबी वेंदी आहियां कंहिं महिल ब्लाउज़ एॾा कट स्लिप था हलनि हिक खां हिकु नेटिन में था हलनि नओं ब्लाउज़ ओ अस्तर वारा ता हलनि हिकु हिकु पुठियों बैगियूं केॾी मस्त डिजाइन जूं अॼु कल्ह हलियूं आहिनि पहिले त हलंदियूं ई न हुयूं न सिंपल सिखिया हुआसीं हाणे एॾो मनु कंदो आहे पर मां कोशिशि कंदी आहियां ॾिसी ईंदी आहियां डिजाइन कीअं थींदी आहे पोइ मां कोशिशि कंदी आहियां ठाहिण जी बढ़िया मज़ो ईंदो आहे सुबण में अॼु कल्ह